मैंने एक बार ऑनलाइन जूते खरीदे थे जो कि खराब स्थिति में मुझे डिलीवर हो गए थे तो उसको मैं वापस करना चाहता था तो मैंने जिस ऐप से जिस ऑनलाइन ऐप से वो जूते खरीदे थे मैं उसी ऐप पे गया और जो मैंने खरीदे थे जूते उसी पे डिलीवरी रिटर्न करने का ऑप्शन आता है मैंने उसपे क्लिक किया और मैंने उसपे कारण लिखा क्योंकि वो ऐप पूछता है कि आप वापस क्यों करना चाहते हैं इन जूतों को या उस सामान को क्यों वापस करना चाहते हैं तो मैंने उन्हें कारण बताया कि हाँ ये जूते मुझे खराब स्थिति में मुझे मिले हैं और मैंने उसकी फ़ोटो भी खींचकर के जो है उनको भेजी और् वे समझ गए कि हाँ ये जूते वाकई में खराब स्थिति में हैं इसे वापस कर लेना ही ठीक है तो इस तरीके से उन खराब जूतों को उन्होंने वापस कर लिए हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग में इन सब चीज़ों में कुछ इस प्रक्रिया में कुछ समय थोड़ा ज़रूर चला जाता है लेकिन चीज़ें वापस हो जाती हैं अगर वो वे असलियत में खराब स्थिति में अगर आपको मिली हैं तो वो चीज़ों को वापस कर लेते हैं इससे हमें काफ़ी आसानी होती है हमने कोई भी ऑनलाइन सामान मंगाया कोई भी चीज़ें मंगाई और वो अगर खराब स्थिति में है या जिस स्थिति में हमने देखा था ओ या जैसा हमने उस सा वस्तु को सोचा था अगर वो वस्तु उस तरीके से नहीं है तो हम उसे आसानी से वापस कर सकते हैं